میرا سوال یہ ہے کہ آپ پتنگ کے بارے میں بتائیے پتنگ سر میں پتنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پتنگ کے بارے میں یہ ہے کہ پتنگ جو بنتی ہے نہ تو وہ ایک اس کے لیے خاص کاغذ کٹنگ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے لکڑی کے پتلے پتلی سی لکڑی ہوتی ہے دو لکڑی لیتے ہیں ایک لمبی سی اور ایک گول ٹائپ تو یہ دونوں اس کے اوپر لگائی جاتی ہے لمبی والی بالکل بیچ میں لگاتے ہیں اور گول والی جو ہے اس کے سرے پہ لگاتے ہیں بالکل گول دائرے کی طرح تو اس طرح یہ پتنگ بنتی ہے پھر مارکیٹ میں جو مینوفیکچرس ہوتے ہیں وہ دوکانداروں کو سیل کرتے ہیں اور دوکاندار جو ہوتے ہیں وہ آگے ہم لوگوں کو سیل کرتے ہیں تو ہم لوگ جب اس پتنگ کو خرید لیتے ہیں اب اس کو اڑانی کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہم گھر لا کر کے اس کو جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جو ایک لمبا لمبی سی جو لکڑی لگی ہوتی ہے اور اس کے جو گول لک لکڑی لگی ہوتی ہے اس کے آزو اور بازو میں یعنی کے اوپر اور نیچے دو سوراخ کرنے ہوتے ہیں اور دو سوراخ اس کے نیچے کی طرف کرنے ہوتے ہیں پھر اس میں ایک سدی سے ہم اس کو اس کے جس کو بولتے ہیں تنگ باندھنا اس کو ڈور سے تنگ کی طرح باندھتے ہیں اور پھر اس کو لمبی کرنے شروع کر دیتے ہیں دوسرا مانجھا یا جو بھی ہم کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس میں اس طرح ہوتی ہے تو آپ کا سوال تھا کہ پتنگ کے بارے میں بتائیے تو پتنگ کے بارے میں جو ڈیٹیل تھی میں نے آپ کو دے دی ہے